स्टार्ट कोवीड इतलें दुयेंस व्हडलें येवन गेलें हय तें खुबूच वायट अशें दिसता महामारी तीं दुयेंस कशें जावन गेलें खुबूच लोकांक त्रास काडचे पडले सगळीं शॉपां दुकानां सगळीं बंद आशिल्ल्यान लोक बाबडीं सगळीं घरांच लोक बाबडे पंदरा दिसांनी वीस जालो जाय म्हयन्यान सुद्दां लोक एक तो राशन हाडून दवरताले पूण थंडी जोर आयिल्ल्यान लोक इतले भिताले ते हॉस्पिटलांत वचून चिंत्ताले किद्या ते अशें दिसतालें की लोकांक आमकां कोवीड जाला काय आमकां गेला की इन्नेसांव मारून उडयत अशे ते लोक चिंत्ताले तेचे तर आमी खूब लोकांची जतनाय घेतल्या तशेंत तेमी खूब त्रास काडले बी ना न्हू वाफ घेवप गरम उदकाचो थंडी जाता तेन्ना तेन्ना क्यूअर करप जिलोय म्हणल्यार कडा आसता तो शिजोवन पिताली ना गांवटे आमी वखदां करून ते पितालीं आनी अशी ट्रिटमेंट अशी घेताली आमी जोरा खातीर जोर जोर चॅक करतालीं गुळी घेतालीं जोराक लागोन सोर थ्रोत बीन जातालो ताळ्याक सो मिठाचें आमी उदक उदक करून पितालीं मोटे मीट गरम उदकान गळगळो घेतालीं उदक घालून अशें आमी प्रिकॉशन करून तें आमी खूब तरेन मातशें पाळ्ळा आनी आमची फॅमिली अशी दवरला बरी बशेन कोवीड अशें हेज इफ आमचें कोण आसा म्हणजे फॅमिली सुद्दां जावंक ना तुमी शेजाऱ्यांक जाल्या ती बाबडी आयजोलॅट कशीं रावतालीं चवदा दीस तरी अशें भितर मातशें हाय बाय पयसल्यान हाय बाय अशें वचप ना एकामेका घरान कोणागे पळोवप सुद्दां अशें इतले लोक भिताले इतली कोवीड म्हळ्यार महामारी इतली संवसारांक इतले हितून येवन गेले खूब लोक मेलो बाबडो लोक थोडो बरोय जावन घरा पावलो लोक थोडो बरी नासून थोडीं आमची जीव बरो वगा वगडा ओगडायलें कोवीड म्हणल्या खुबूच अशें लोक भिताले पयलीं मास्क घालून भोंवप पयलीं लोक अशें मास्क घालनाशिल्ली ते टायम असो येयलो की मास्क घालून रावपाचें किद्या तें आमकांच बरें न्हू

थोडे म्हणटाली आमी ताका वोसोन दुसपेशन जाल्यार आमी न्हांवपाचे भायल्या भायर तेयी सारकेंत पद्दत आसली तशी ना आमकां जावंक शकतालें अशें आमी खूब म्हत्व घेतलें आनी आमी खूब कळोन बी येयलें की कोवीड म्हळ्या कितें आसता तें आनी कितें म्हणून तें आनी आमची फॅमिली बी अशी आसली बरी बरी पा हें केलें वाड्या वेलो लोकांक बरें हें केलें आपलें कुयदाद घेतलो ना न्हू कोवीड जालो तेंच्या घरा खातीर आमी अशीं तितली आयजोलेट रावतालीं पयस अशें मागीर तें सेनिटायज करून बी तें उरतालीं सेनिटायज वापर करतालीं हॉस्पिटलांत सुद्दां गेल्यार तुमी सेनिटायज यूज करताली म्हणटगीर आमचे घरान तशें दवरतालें बाटली किद्या आमकां बी जावंक नाका तो एक तो भंय एक भिरांत तो म्हणटा तो आसलो लोकांक सुद्दां आनी आमचे गोंयच्या लोकां आनी भायल्या लोकांक सुद्दां खूब जाल्या भायल्या लोकाच्यान तशें गोंयान गेलें गोंयाच्यान सगलें आमचें तें बंद जालें बस देवळां इगर्ज्यो मिसां इस्कोलां सुद्दां बंद जालीं खूब लोकांक त्रास काडले पयशां लागोन लोकां कडे काम धंदो सगलें ते कोविडान गेलें तेजे खुबूत लोकान त्रास केलो थोडे थोडे सरकारान केलो असो मदत ना न्हू बट लोकान खूब असो हें केलो लोकान खूब त्रास भोगचें पडले स्पेशल जाणट्यांक ल्हान भुरग्यांक जोर येता आनी ते बाबडी भितालीं हॉस्पिटलांत गेल्या काय कोवीड कोवीड मागीर कितें करीत काय तेंचे मनाचो विचार आसलो बट लोकांक स्वता खातीर खुबूच स्टॅन घेतलो बरी भाशेन रावलीं फुडें तेमी बरें हें केलें आनी आतां सगलें आतां सारकें ऑल गूड म्हणटा बरें तशें आसा सगलें कोवीड म्हणटा कितें महामारीतलें बेगीन अशें सगलीं भायर येयलीं तितूंतल्यान सगलें अशें निवळ जालें सगलें बरीं अशें आतां कळ्ळां तांकां कितें तें मेन कशें हें करप तें मास्क घालप गरजेचें इम्पोर्टंट प्लेक कशें तें नितळसाण दवरपाचें मात सायडीच्यान खंय वता जाल्या मास्क घालपाचें गरजेचें गरम उदक पिवपाचें आनी स्वता खातीर सपोज तुका दिसता सिमटम्स बी तशें चॅक करतालीं पूण सद्द्यां तशें कांय ना सगलें बरें आसा पयलीं तेंप खुबूच हें आशिल्लो ना न्हू